ओले हात नाजाल्यार आंग ओलें आसतना लायटीचो बोर्ड आसता थंयसर हात लावप ना तशेंच ते बोर्ड आमी जे केन्ना घरान करतात तेन्ना ते वयर करूंक जाय जेणे करून भुरगीं ल्हान आसतात तेंची हायट कमी आसता ते कमी हायटीर ते बोर्ड करचेना की खेळटा खेळटा भितून बोट नाल्या कितेंय घालतात तसोच एखाद्याक जर शॉक येयलो चुकोन जाल्यार तेका हात लावप न्हू आपूण तेका सुक्या लाकडाची बडी नाल्यार कितेंय रब्बर म्हणजे जे बॅड कण्डक्टर ऑफ म्हणटा आमी लायटीचे जेतून लायट पास जायना तेतून ताका सॅपरेट करपाचो आनी बेगिनूत ताका हॉस्पिटलान व्हरपाचो आनी त्या मनशाक उदक दिवचें न्हू आनी प्रत्येकान पळोवंक जाय की घरचे स्वीच सारके आसा कांय ना ते लीक जाता एक एकदां आमी बटन चालू बंद करताना तेतुनसून स्पार्क येता असले जर बटन आसा जाल्यार ते बदलचे केन्ना सिलिंडर लिकेज बी आसा आनी असले स्वीच जर आसा जाल्यार स्पोट जावं शकता आनी मेन गजाल म्हणजे अर्थींग इम्पॉर्टण्ट सगळ्यान घरचे नाल्यार आनी खंयसर तुमचे कमरशियल सुद्दां कितें आसा जाल्यार अर्थींग खंय खंय इलॅक्ट्रिसिटीचो सप्लाय आसा ताचें अर्थींग जमनीन सारकें केलां कांय ना बेश्टें पायप पुरलें म्हूण जायना भितून जें कितें वस्तू ज्यो घालूंक जाय कोळसो आनी मीठ कितें कितें घालतात तें खरेंच घातलां काय ना आनी अर्थींग आपलें सारकें आसा काय ना हें वेळच्या वेळार चॅक करूंक जाय आनी केन्नाय लायटीचें काम करताना व्हाणो घालूंक जाय रब्बराच्यो म्हणजे आपलें हेतून टच जायना अर्थींग समज सारकें ना आल्या तें व्हाणो घालून तरी ते शॉक आमी एवॉयड करूंक शकता